جیسا کہ آپ کا مجھ سے سوال ہے کہ علی گڑھ ضلع میں اہم نسلی اور لسانی گروہ کون کون سے ہیں تو میں بتانا چاہوں گی کہ علی گڑھ ضلع میں ہر طرح کے ہی نسلی اور لسانی گروہ شامل ہیں جس میں کہ مسلم لوگ ہیں ہندو لوگ ہیں عیسائی ہیں سکھ ہیں اور یہودی بھی شامل ہیں اور ہمارے علی گڑھ ضلع میں بہت لوگ بہت زیادہ تحمل سے رہتے ہیں بہت زیادہ یونیٹی سے رہتے ہیں کبھی کوئی جھگڑا وغیرہ پیش نہیں آتا لوگوں کا حالانکہ اپنے کلچر کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر بہت چھاپ پڑی ہیں جس سے وہ نئی نئی طریقے کی چیزیں سیکھتے ہیں اور آپس میں مل جل کر رہتے ہیں جس سے کہ آگے محبت ہی بڑھتی ہے اور ہماری جو آگے کی نسل ہے وہ طرح طرح کے کلچروں سے مطابق ہو رہی ہے بہت نئی نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں ہمارے یہاں الگ الگ طرح کی ایوین جاتیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے کہ ہندوؤں میں ورشنے راج پوت براہمن وغیرہ اور ہمارے مسلمانوں میں بھی پٹھان ہیں سید ہیں صدیقی ہیں چودھری ہیں اور طرح طرح کی جاتیاں شامل ہیں ہمارے والمکی اور یہ سب جاتیاں بھی بہت آپس میں مل جل کر رہتی ہیں بہت ہی زیادہ محبت سے رہتی ہیں اور اپنی اپنی زبانوں کو ایک دوسرے کے اوپر چھاپ چھوڑتی ہیں جس سے کہ ہم دونوں میں ہی ہم لوگ سب ہی میں ہی آپس میں بہت زیادہ ایکا ہے اور ہم لوگ آگے بھی ایکے کو شامل کرنا چاہتے ہیں قائم رکھنا چاہتے ہیں